پاس میں بہت سارے بینک کے برانچ کے اے ٹی ایم ہیں جیسے اسٹیٹ بینک ہے یوکو بینک ہے پنجاب بینک ہے کینرا بینک ہے بہت ساری بینک ہے جس سے ہمیں پیسے نکالتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ مشکلیں بھی آ جاتی ہے اور وہ مشکلیں کبھی کبھی نقدی پیسے کی کمی کمی ہو جاتی ہے جو ہمارے پاس کیس نہیں ہوتی ہے آج کل آن لائن کا زمانہ ہے سب کے پاس سب آن لائن کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیش کی کمی آ جاتی ہے نقد کی کمی آ جاتی ہے لیکن ای رکشے والے پھل فروٹس والے آن لائن پیمنٹ نہیں لیتے ہیں تو بہت مشکلیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے پھر کسی سے نقد لینا پڑتا ہے ادھار لینا پڑتا ہے ادھار بھی نہیں ملتی بہت مشکلیں کرنی پڑتی ہے بند کیسے کریں او کے